हैलो हांजी जनाब में थुआढ़ी एडवर्टाईजमेंट दिक्खी दिक्खी ते तुसें अहें कोई अपना घर लाएदा बेच्चना अंजी जनाब तुस असें लाए दा हा टूर लाए दा हा थुआढ़ा घर दिक्खेआ असें तो ठीक ऐ तुसें केह् रेट शेट देना ओह्दा बाकी कागज पत्तर केह् स्हाब् कताब ऐ मी सनाई ओड़ो सारा किश अच्छा अच्छा अच्छा ते थुआढ़ा रेट केह् अच्छा अच्छा नेईं नेईं ओह् ते दिक्खे असें अच्छा ते गड्डी गड्डी दी थुआढ़ी इक बैक बैक इंट्री ऐ जां ओह् फ्रंट दा बी ऐ कोई गड्डी आने दा अंदर सोर्स अच्छा अच्छा अच्छा रेट शेट सनाई ओड़ो असें ई बी थुआड़ा केह् रेट ऐ ते तुसें किन्ने तक्कर लेना किन्ने तक्कर नेईं अच्छा बाकी पटो असें भाई लिखी पढ़ी लैना क्योंकि फिर तुसें ई पता ते ऐ बाद च फिर इ'यां झमेले बनदे ते बाकी पटवारी हुंदे नै गल्ल करना पौनी थोह्ड़ी ते हां ते कोई निं थुआढ़े कन्नै कुस कुस दिन थुआढ़े कन्नै अस मुलाकात करचै फ्ही अच्छा परसूं औना ते पटवारी होर मिली जाङन परसूं भला अच्छा अच्छा ते बाकी दिक्खी लैओ तुस अपना घर भी करी लैओ ब घर वचार करी लैओ ना ते भी बाद च एह् निं ना होई जा कि किश प्राब्लम बनी जा ते फिर ओह् अस खुंझी जाह्चै चलो कोई निं तां कोई निं कोई निं ते असें ले लैना ठीक इ'यां रेट बी ठीक लग्गेआ असें ई ते करी लैन्ने आं लिखत पढ़त जोह्का जो बी होग ना ते करी लैंदे ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ जनाब